हमरा आर के गाम मे बेलक सरबत बनै अछि जाहिमे बेल बिछ कऽ आनै छी आओर ओकरा धोबै छी नीक पानि मे नीक पानि सँ धो कऽ ओकरा फोरलहुॅं तकरबाद एगो बरतन मे नीक पानि लेलहुॅं तकरबाद बेल फ़ोरि कऽ ओकरा ओहिमे सँ सबटा गुद्दा निकालि कऽ ओकरा नीक सँ पानि मे मसैल कऽ तऽ ओहिमे चीनी दऽ कऽ घोरि कऽ चाय छन्नी सँ छानि कऽ तकरबाद जे पियै गेलहुॅं आओर जे केओ मेहमान एला हुनको पियबै छियनि आओर एहिसँ लू नहि लगै छै आओर ई जादातर खेती बाड़ी करै वला लोक पियै छै जाहिमे जाहिसँ हुनका धुप सँ बचाव होइ छै आओर हमरा आओर के गाम मे कागजी नेबो सबसँ बेसी प्रचलित अछि जाहिसँ जाहिमे जाहिसँ ओकर सरबत बनै छै पानि पानि चीनी मिला कऽ तकरबाद ओहिमे नेबो गारि देल जाइ छै आओर सबके छानि कऽ पियाओल जाइ छै